जब हम अस्कूल में पढ़ रहे थे तो अस्कूल की पढ़ाई के समय जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो मालूम हुआ कि दौड़ने से नौकरी पाया जाता है दौड़ करने से दौड़ में पास होने से दौड़ में सफ़ल होने से नौकरी मिल जाती है हम को ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था लेकिन जब हम को मालूम हुआ जब हम को समझ हुआ तो दौड़ने की मुझ दौड़ने का हम में भी बहुत उमंग हुई बहुत सोचें कि हम को भी दौड़ना चाहिए फिर दौड़ने लगे सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना सुबह के तीन बजे साढ़े तीन बजे चार बजे जितना से जितना सुबह से सुबह उठें उठ कर के बाहर घर के बाहर आ कर निकल कर देखें कि कहीं कहीं जगह है ख़ाली खुली कहीं जगह है मैदान है मैदान में दौड़ने लगे और जो है से सभी जगहों से अलग अलग मोहल्ले से लोग आते थे दौड़ते थे दौड़ में बहुत मज़ा आता था बहुत अच्छा लगता था समय के अनुसार दौड़ना समय को मिला मिला कर दौड़ना कितना कम समय में कितना ज़्यादा दौड़ रहें हैं कितना कम समय में कितना किलोमीटर दौड़ रहें हैं इसी हिसाब से मन में होती थी कि सोलह सौ मीटर की दौड़ करना है तो आठ सौ किलोमीटर की दौड़ करना है तो चार सौ किलोमीटर का दौड़ करना है तो इस तरह से लोग दौड़ना पसंद करते थे और जो है कि हम को भी मेरा भी जब समय हो गया जब उम्र गया तो हम को में भी हम को दौड़ने का बहुत बहुत शौक़ जग गया कि हम को दौड़ना चाहिए तो फिर हम भी दौड़ने लगे हम भी अपना टाइम से दौरने लगे सुबह सुबह समय से उठ कर जो है कि अपना क्रियाकलाप से हो कर के अपना दौड़ने लगें दौड़ कर ऐसे ऐसे हम को दौड़ने का आदत हो गया और दौड़ने से शरीर बहुत ही अच्छा रहता है तो हम शरीर संतुलित महसूस करता है तो हम और आज भी हम बहुत अच्छे हैं स्वस्थ हैं किसी भी तरह से किसी भी प्रकार को कोई तरह की दिक्कत नहीं लगती है शरीर एक दम फ्री फ्री लगता है दौड़ कर बहुत बड़ा प्रभाव है इस तरह से दौड़ हो या कोई भी व्यायाम हो तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही लाभदायक है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सुबह से सुबह उठ कर दौड़ना व्यायाम करना घुमना बाहरी वातावरण में प्रकृति का नेचुरली जो है कि हवा को लेना इस तरह से बहुत अच्छी बात है शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है इस लिए